न मां रेडियो स्टेशन एफ एम या कोई बि अहिड़ा सभु चैनल्स न ॿुधंदी आहियां लेकिन मां टी वी ते ॿिया जेका कार्यक्रम ईंदा आहिनि सीरियल ईंदा आहिनि हो ॾिसंदी आहियां उनमें ॾाढो मनोरंजनु थींदो आहे ऐं कॉमेडी ईंदी आहे ऐं ओ सभु थींदो आहे जाम अलॻि अलॻि सीरियल अलॻि अलॻि चैनल ते हली रहंदा आहिनि जे मां मां सभु टी वी ते हिकु नाटक ईंदो आहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा उहो मां रोज़ ॾिसंदी आहियां ऐं हू उनमें जाम कॉमेडी हूंदी आहे मनोरंजनु हूंदो आहे ऐं हो हिकु अहिड़ो सीरियल आहे जेको असां सॼी फैमली सां गॾु वेही करे बि ॾिसी सघूं था पिया उनमें कुझु ईअं न हूंदो आहे की असां फैमली सां न ॾिसी सघूं जाम सुठी कॉमेडी हूंदी आहे जाम सिखण लाइ कम जा टॉपिक ईंदा आहिनि सुम्हण खां पहिरीं ॾिसण त जाम मनोरंजनु थींदो आहे ख़ुशि थी वेंदा आहिनि माण्हू ऐं थोरो ट्रेस बि रिलीस थी वेंदो आहे ऐं

उनमां मूंखे जेठालाल जी एक्टिंग जाम वणंदी आहे उहो जेका कॉमेडी कराईंदो आहे जेठालाल ऐं भीडे उन्हनि जी एक्टिंग उन्हनि जी कॉमेडी इलाही सुठी हूंदी आहे इलाही पॉईंट ते हूंदी आहे उहेई सीरियल हिकु मां जाम ॾिसण पसंद कंदी आहियां